तातूंत हिरोयीन आनी हिरोयीन कशीं पळयतात कशीं वागतात कशीं उलयतात मुद्दम सांगता तुमकां म्हाका डांसिंग खूब आवडटा गावपाक खूब आवडटा तशेंच म्हाका रांदुंकूय आवडटा ट्रॅवलिंग तर सांगुकच नाका भोंवपाक खंय भोंवपाक डिफरंट डिफरंट स्टेट्स देशां गांव सिटीझ हें पळोवपाक म्हाका खूब आवडटा तशें हांव भोवून आयलां पूण तरीय आनीक जर चान्स मेळ्ळो जाल्यार आनीकूय तशेंच म्हाका काम म्हजें काम आसा पळय तेंय म्हाका खूब आवडटा ताज्या भायरूच म्हाका हें डांसिंग सिंगींग कुकींग आनी उलोवपाकूय खूब आवडटा केदोय वेळ उल म्हणीत जाल्यार हांव उलयत रावतां तशेंच आनी एक छंद आसा तो छंद म्हळ्यार पिक्चरां पळोवपाचीं पिक्चरां पळोवूंक म्हाका खूब आवडटा तींच तींच पिक्चरां हांव चार पांच वेळा पळयता पयिल्लींच पिक्चरां हांव परत परत पळयता तांचो डायलोग बीलोग म्हाका पाठ जाता तातूंत हिरोयीन आनी हिरोयीन कशीं पळयतात कशीं वागतात कशीं उलयतात तें सगळें हांव पयलींच बसून सांगतां म्हाका पिक्चरां खूब आवडटात